हाँ है ना सब्जी क्या चाहिए सब्जी में टमाटर भटे आलू गोभी भिंडी तुरई कद्दू टमाटर चालीस रुपए किलो गोभी बीस रुपए के आधा किलो

मिर्ची मिर्ची तीस रुपए पाव मैडम टमाटर अभी आ नहीं रहे हैं ना मार्केट में वो गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं वो उधर से बाहर से बहुत कम आ रही हैं करके रेट जादा हो गया है

कितना चाहिए मैम हम लगा देंगे ना कम हाँ कितने के क्या एक किलो क्या चाहिए

और धनिया भी धनिया भी है धनिया है ना आलू भी है आलू चालीस रुपए किलो अरे रेट वोइच लगेगा ना मैडम क्या दस रुपए किलो दस रुपए किलो नहीं मिलेगा मैम कहाँ दस रुपए किलो मिलेगा दस रुपए किलो हमको नहीं पड़ रहा है आपको कैसे मिल जाएगा चालीस रुपए बताया तो आपको पाँच रुपए कम दे देना पाँच रुपए कम दे देना आप पर किलो में जल्दी बताओ क्या क्या पैक करना है फट से पैक कर दूँगा ठीक है कहाँ पहुंचाना है मैम ठीक है जी